हैलो अंजी नमस्ते आं सनाओ सनाओ आं ऐ साढ़े घर आं आं आं एह् साढ़े घर इत्थें सैट पूरा तुस सनाओ किन्ने बंदे रौह्ना ऐ केह् ऐ केह् नेईं केह् करने पढ़ने कुत्थें केह् कम्म करने अच्छा अच्छा अट्ठ नौ ओह् बस अराम कन्नै थ्होई जाना तुस सनाओ ते किश पुच्छना तुसें ते सनाई ओड़ो केह् केह् लोड़ तुसें अच्छा अच्छा ठीक ऐ भी कमरा दिक्खनै ई औना तुसें कैलूं आना किन्ने बजे धोड़ी आह्गे तुस भी में घर बी होनी चाहिदी नी ठीक ऐ चार बजे धोड़ी भी अंऊ अपने घर रौह्गी तां करियै तां करी में तुसेंगी पुच्छेआ अंऊ बाहर होगी ते तुस आई जाह्गे भी ते चक्कर होई जाना आं तां तुस खज्जल होई जाह्गे केह् फायदा तां ठीक ऐ तुस आई जायो सारे ते दौ कुड़ियें दा दिक्खना जां दौं कुड़ियें दा ठीक ठीक ऐ ठीक ठीक चंगा तां तुस आई जायो चार बजे